हीअं त असांजे भारत में ट्रांसपोट जी घणी सुविधा आहे जीअं त बस ट्रेन ऑटो ऐं शेअरिंग टेक्सियूं बि आहिनि ऐं असांजे मुंबईअ में चङियूं ई शेअरिंग बसियुनि सरकार जी तर्फ़ सां आहिनि पर बरिसात जे टाइम ते ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे रोडनि ते खॾा खुडा हुजण जे बावजूद घणी ट्रैफिक हुजण करे चङा ई माणू पंहिंजे ऑफिस में न पहुची सघंदा आहिनि बसुनि में बि चङी गरदी थींदी आहे सरकार सां इहा वेनिती आहे अञा बसुनि जी सुविधाऊं ऐं शेयरिंग टैक्सियुनि जी सुविधाऊं वधणु खपनि जीअं माण्हू समय ते ऑफिस पहुची सघनि